हेलो टैक्सी कंपनी मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक की थी और मुझे अपने परिवार के साथ एक घूमने वाली जगह पे जाना था जिसके लिए मैंने आपके कैब ड्राइवर को बताया था कि उसे सुबह लगभग चार से पाँच के बीच आ जाना है क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था वह अभी तक क्यों नहीं आया और मेरे बहुत सारे कोशिशों के बाद भी वह मेरा कॉल नहीं उठा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह हमारे साथ जाएगा या नहीं इसके लिए हमने अपना एडवांस पेमेंट भी कर दिया है आप मुझे इस चीज की जानकारी जल्द से जल्द प्रदान करें